हैलो आकाश मूंखे न उबर कैब यूज़ करिणी हुई त मां तव्हां खां पूछा पियो त तव्हां त लोकली यूज़ कंदा रहंदा आहियो त हुन मां तव्हांखे कहिड़ियूं कहिड़ीयूं सर्विसिस मिलंदियूं आहिनि तव्हां उन्हनि खे घणियूं रेटिंग ॾींदा तव्हां हुननि मां घणो ख़ुशि आहियो